جی میں سپر مارکیٹ سے بات کر رہا ہوں جی موجود ہیں جی سب ہے سارے فروٹس ہیں جی بالکل فریش ہیں اور سرٹیفائڈ ہیں جی کیلے ہیں کیلے ہیں ساٹھ روپے ساٹھ روپے درجن اور سیب ہیں ایک سو بیس روپے کلو اور انار ہیں ڈیڑھ سو روپے کلو اور انگور ہیں ایک سو اسی روپے کلو اور پپیتا ہے اسی روپے تو آپ کو کون کون سے پھل چاہئیں ایک ایک کلو سارے چاہئیں آپ کو جی ہمارے دام بالکل فکسڈ ہیں اور بالکل ٹھیک دام ہیں ہمارے دام ایک ہی رہتے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک ہم نے سیٹ کر رکھیں ہیں دام جی ٹھیک ہے ہم آپ کو ٹین پر سینٹ ڈسکاؤنٹ دے دیں گے ساری چیز لینے پہ جی ٹھیک ہے آپ اپنا ایڈریس سینڈ کر دیجیے اور آپ پیمنٹ آن لائن کریں گی یا کیش آن ڈیلیوری جی بالکل فریش ہوں گے آپ ٹینشن مت لیجیے

آپ بتائیے آپ کیش کریں گی یا آن لائن پیمنٹ کریں گی جی گھر پہ کر دیں گے آپ اپنے سینڈ کر دیجیے پیمنٹ کیسے بھی کر سکتی ہیں آپ آن لائن کر سکتی ہیں یا کیش آن ڈیلیوری کر سکتی جی ٹھیک ہے تو آپ اپنا ایڈریس سینڈ کر دیجیے میں آپ کے گھر بھجوا دیتا ہوں جی تھینک یو